योगा एक बहुत अच्छा विषय छियै योगा अच्छा चीज छियै योगा करना चाही हमे हमर बहिन जे छै योगा करय लेल हरदम कसरत व्यायाम कसरत छियै ई चीज छियै एकरा जिम कहल जाइ छै जे एक एक चीजमे एकरा जिम अच्छा चीज छियै एकदम जिम एकदम बॉलीवुड एक्टर होइ छै एकदम बगलमे जिम सेन्टर छै साला मोन होय तऽ जाय जिम सेन्टर एकदम जिम कर फिटनेस चेहरा एकदम फटाफट एकदम तन्दुरुस्त मोटापाकेँ घटबै छै या नहि तऽ जे पतला लोक रहै छै बढ़बै छै ओकरा ई व्यायाम बहुत ही मतलब मानसिक अथीपर बढ़िआँ होइ छै व्यायाम जे छै अच्छा चीज छियै व्यायाम करना चाही सभ करना चाही अपनो लोक सभकेँ करना चाही अहाँसभ भी करियौ व्यायाम व्यायाम बहुत अच्छा चीज छियै इसभ सुबह सुबह उठि कऽ व्यायाम कितना बजेसँ होइ छै छओ बजेसँ नओ आठ बजे तक होइ छै एकदम कपड़ा वहाँ दै छै फिटनेसवला पहनय लेल एकदम कपड़ा पहिन कऽ एकदम व्यायाम करो करना चाही एकदम पूरा एकदम एना एना मोन यऽ एना एना जेना जेना मोन छै ओना ओना कसरत करना चाही बड़का बड़का ओतेक जे जिममे जे जिम सेन्टरमे होइ छै बहुत बड़का बड़का चीजसभ होइ छै बहुत एकदम पूरा चीजसभ रहै छै बहुत बड़का बड़का एकदम कसरतवला सभचीज छै एकदम हाथके पैरके देहके शरीरके पेटके सभके चरबी मतलब घटबै छै अच्छा चीज होइ छै व्यायाम करना चाही हमरा आरके तऽ एतय नहि छै तऽ बगलमे छै एकटा बगलके जीजाजीओके पे मतलब मतलब व्यायाम ओकरो पास छै अथी ओहो ओ जिम सेन्टर खोलने छै सोचै छियै जेबै लेकिन केना हेतै ओहिमे रुपैआ चाही ने जिम केना करि जिम तऽ चाहबे करी